अस साम्बे साम्बे च रौह्ने आह्ले आं ग्रांऽ च साढ़े अग्गें पिच्छें बडे़ देवी देवते न अस जंदे रौह्ने आं कुदै ऐतवारें जाना पौंदा कुदै मंगलवार बी होंदा ते असें साढ़े ग्रांऽ गै इक दाती दी जगह् ऐ बड़ी अच्छी जगह् ओह् दिक्खने सुनने आह्ली जगह् ओह् ते शैल भंडारा भंडूरा लगदा उ'त्थें बड़ी दूनियां आंदी ऐ बाहर दी बी आंदी ऐ मेला लगदा बड़ा बड्डा होर साढ़े इद्धर इक दाया तलाब पौंदा लेई लैनी दाया तलाब पौंदा साढ़े ओह् बी अच्छी जगह् ऐ इद्धर बामनै बड़ी उप्परें पौंदा बीरपुर शैल उ'त्थें बी दिक्खने सुनने आह्ली जगह् लोग न्हांदे न ऐतवारें आखदे कश्ट जेह्डे़ दूर होई जंदे न देई दे जे किश शरीर दे न्हानै कन्नै उ'त्थें शैल अच्छी जगह् दिक्खने सुनने आह्ली ऐ होर बी बड़ियां जगहां न साढ़े शैल मज़ा ऐ इ'यां समझो जन्ने आं अस ऐतवारें बच्चें ई भेजने आं आपें बी जन्ने आं शैल दिक्खने सुनने आह्ली इद्धर ऐ पौंदी ऐ गौरण बाबा पौंदा उ'त्थें दुद्ध दद्ध आखदे ऐ चढांदे न ते डंगर बस्सा कोई बमार होई जा लोग रस्से सुक्खी औंदे उ'त्थें दूई बारी जंदे उसी डोर रस्सी चाढ़ी औंदे दुद्ध चाढ़ी औंदे शैल समझो दिक्खने सुनने आह्ली उ'त्थें बी जगह् फिर उद्धर बी जंदे न इक उद्ध नाथ पौंदा ऐ उ'त्थें बी दुद्ध गै चढ़ांदे न बाकी हर जगह् न जि'यां बाबे दियां जगहां न ओह्

बाबे दियां जगहां न उ'त्थें आखदे शैल जगह् ठीक ते दिक्खने सुनने आह्लियां ऐतवार बच्चें ई भेजने कुदै बिच बारे आपें चक्कर लाई औने टैम लग्गे ते होर इद्धर इक चीची माता पौंदी साढ़े माता ओह् रस्ते दे बिच गै जे अग्गें पिच्छें जाना होऐ ते रस्ते च गै पौंदी आं उद्धर गै चीची माता पौंदी ऐ साढ़े लागै गै इद्धर उ'त्थें बी लोग मंगलबार बी जंदे न ऐतवार बी जंदे न शैल जगह् ओह् बी नराते च ऐमां बड़ा रश होंदा उ'त्थें ते बाह्रै दी दूनियां औंदी ऐ बड़ी औंदे जंदे जात्तरू जेह्डे़ उ'त्थें गै रखङन लगंर भंडारा उ'त्थें गै खंदे न ते असें बी टैम लग्गे ते अस बी लाई औने चक्कर माता मुता रखी दी होऐ ते कन्नै साखां प्रवाहि औने उ'त्थें कन्नै दिक्खी सुनी औने कन्नै अपने दर्शन करी औने माता दे होर बी बड़ियां जगहां न सुआंखे साढ़े इक जगह् उ'त्थें बी बाबे न आखदे बाबे दी जगह् सुरगल बाबे दी ऐ सिद्ध गौरिया बाबा होइया ते ऐत ऐतवारें उ'त्थें भंडारा होंदा ते कन्नै लौने रोट राट चाढ़ी औने न्हाई न्हूई औने मत्था मुत्था टेकी औने बच्चे बी जंदे न आपें बी लाई औने चक्कर कुदै अं ते होर इद्धर चम्बलयाल इक वीरवारें वीरवारें लगदा उ'त्थें बी इद्धर कुदै बॉर्डरै 'र पौंदा ओह् ते उ'त्थें बी शैल समझो मेला लगदा ऐ लोक बड़ी दूनिया औंदी उद्धरा आखदे पाकिस्तान दी आंदी ऐ इद्धरा हिन्दू दी जंदी ऐ उद्धरा दा औंदे न ते उद्धर आह्ली उद्धर मिट्टी जंदी ते इद्धर आह्ली उद्धर मिट्टी लोग शक्कर लेई आंदे न ठीक रौहंदी ऐ चाम्बलेआं दी चाम्बल होई दी होऐ शरीरै गी उ'त्थें जंदे न लोग ते मत्था मुत्था टेकदे न जेह्ड़ी चाम्बलेआ शरीरै उप्पर होंदी ऐ आं दूरा दूरा दी दूनिया औंदी ऐ बड़ी आं आहो बिच अस बी जन्ने आं उद्धर लोक बी जंदे न अस होर बी कुसै ई कोई आखने आं चलो अपने चलचै दिक्खी सुनी औने आं कि शैल जन्ने आं अपने होंदा ओह् गर्मियां बड़ियां होंदियां न अदूं अमां ते गड्डियां बिच चली जंदियां न ते लाई औने चक्कर होर इद्धर पौंदा कुदै बाहर नकोदर नकोदर बी गेदे आखदे ओह् बी शैल जगह् ऐ गड्डी गेदी ही ते आं उ'त्थें बी गे फिर दिक्खी सुनी आए शैल नकोदर जगह् दिक्खने सुनने आहली ऐ मसलियां मुसलियां बड़े शैल तलाब तलूब बनाए दे रंग बरंगियां मसलियां बिच उ'त्थें बी गे फिर औंदे बाकी इद्धर गोल्डन टेम्पल अंबरसर रात फिर उ'त्थें रेह् ते उ'त्थें बी दिक्खेआ सुनेआ फिरे टूरे फिर अस आं इद्धर ग्हार बी गे ग्हार बी ऐ जगह् बाबे ग्हार उ'त्थें मच्छलियें दी ऐं उ'त्थें राजा भैड साढ़ा सुच्चा चुक्कदा मेंहियें दा पैह्ले बारी झोट्टी सूऐ ते उ'त्थें सुच्चा चगाना ते कन्नै छि'ल्ला चाढ़ना उ'त्थें फिर ओह् उ'त्थें जंदे न बरसांती कोला पैह्लें पैह्लें जंदे न बसाख जेठ म्हीने उ'त्थें गे जाना पौंदा सानूं सालो साल निं गे कुदै दौं सालै जन्ने ते उ'त्थें सि'ल्ला चाढ़ी औने कन्नै रोड राड कन्नै उ'त्थें बी शैल मेला लगदा मछलियां न उ'त्थें देवते जेह्डे़ ओह् दर्शन दिंदे उ'नें ई आटा पाना पौंदा पाई औने जाइयै घरा लैना पौंदा कन्नै सुच्चा उ'नें गी चकाना पौंदा छि'ल्ला जेल्लै ले'ग ते फिर उ'त्थें गै ओह्दा ओह् करना ते फिर उसी उ'नें गी चढ़ाना ते फिर वैष्णो माता बी जन्ने होने आं वैष्णो माता बी हून गेदे हे कत्ती दिसम्बर ठंड बड़ी ही अमां उद्धर पर अमां गे सारे बाऽ आखदे चलो चलचै चलो चलचै कुड़ी ही मेरी आए दी ओह् आखा दी ही चल मम्मी चल ओह्दे कन्नै गे अग्गें भैरो घाटी बी गे उद्धरा दे दर्शन आखदे करो ते उद्धर बी जाना पौंदा जरूरी फिर भैरो घाटी दर्शन दे कीते फिरी टूरियै ते फिर आई ते औंदे बाकी फिर बाह्वे आह्ली माता बाह्वे आह्ली माता बी शैल ऐ दिक्खने सुनने आह्ली ऐ बागे बाहू बने दा ते उ'त्थें बागे बाहू मत्था उ'त्थें माता दा मत्था मुत्था टेकेआ फिर बागे बाहू ऐ उ'त्थें फिरे टूरे आहो फिर बागे बाहू गे उ'त्थें बाह्बे मत्था मुत्था टेकेआ छिल्लियां छूल्लियां चढांदे न उ'त्थें सुकराला माता बी पौंदी ऐ इक उ'त्थें बी जन्ने बिचें बारें कदें कुदै लाई औने चक्कर दर्शन दूर्शन ओह् आखदे न मड़ो कुदै ना कुदै जाना चाहिदा गर्मियें गुर्मियें च जंदे जा भी ते एह्कड़ा म्हीना धर्मी ऐ धर्मी म्हीने लोग गड्डियां गूड्डियां करदे अपने ते चलो चलो चलो ते फिर लाई औने चक्कर सुकराला माता बी शैल दिक्खने सुनने आह्ली जगह् प्हाड़ी लाका ऐ ओह् दूर थोह्ड़ी पौंदी ऐ अबाऽ ठंड बड़ी ऐ उद्धर उद्धर गेदे हे उद्धर बी चक्कर लाई आये आं बुड्डे अमरनाथें बी जन्ने आं कुदै बिचें बारें हून बरंसाती पिछली बरसांती गेदे हे ते पर गड्डियां गुड्डियां जंदियां गै रौहंदियां न साथ सूथ होऐ ते फिर आखदे चलो चलचै ते फिर गेदे हे उद्धर बुड्डे अमरनाथ बी गेदे हे उ'त्थें बी लाई आये चक्कर आं नगरोटे आह्ली माता बी औंदे बाकी जेल्लै आये ग्हार जाए ना ते औंदे बाकी नगरोटे आह्ली माता बी पौंदी ऐ उ'त्थें ते उ'त्थें बी गेदे हे नगरोटे आह्ली माता बी उ'त्थें बी शैल जगह बनाई दी हून दिक्खने सुनने आह्ली शैल समझो दूनिया बी बड़ी औंदी जंदी जात्तरू हून पिच्छें गर्मियें च बी उ'त्थें आए दे हे भला बड़ा लंगर भंडारा ऐ अपना ते गेदे हे हून गेदे राजा भैड जाना पौंदा ते फिर औंदे बाकी माता दी ओह्कड़ी जात्तरा आखदे जरूर करदे न ते फिर ओह् आंदे बाकी ओह्दी जात्तरा कीती मत्था मुत्था टेकेआ माता दे ते फिर